میں تو نہیں جانتی سلائی بنائی کڑھائی کرنے کے لیے لیکن بہت سارے عورتیں کرتی ہے دیکھنے میں اچھا لگتا ہے اور گھر کے سارے کام ہوتے ہیں وہ بھی کر لیتی ہے اور سلائی بنائی بھی کر لیتی ہے بس اپنا ٹائم نکال کر سب کام بھی کر لیتی ہے اور کچھ لوگ رہتے ہیں مجبوری میں کرتی ہے کچھ کو شوق ہوتا ہے کہ ہمیں سب کام کرے اور ہمیں تو نہیں آتی ہے دیکھنے میں اچھا لگتا ہے پڑوس والی کرتی ہے دیکھتے ہیں اپنا سارا کام بھی کر لیتی ہے اپنے بچے کو بھی ٹائم ٹیبل پہ پڑھائی لکھائی کے لیے بھیجا دیتی ہے اور اپنا سلائی بنائی کرتی ہے جھاڑو ہو برتن ہو کھانا ہو سب کام ٹائم پر اپنا کر لیتی ہے اور بچے کو پڑھانے کے لیے بھیجا دیتی ہے سلا سلائی کرتی ہے اور اس کے پاس سیکھنے کے لیے بھی دو چار لڑکی آتی ہے دیکھتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں اور ٹیم پر اپنا ہر ایک کام کر لیتی ہے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ کرے لیکن نہیں نہیں جانتی ہیں کہ سلائی کرنا لیکن تھوڑا بہت کر لیتے ہیں اور اچھا بھی لگتا ہے ترپائی کر لیتے ہیں تھوڑا کروس بھی چلا لیتے ہیں بنائی بھی کر لیتے ہیں تھوڑا بہت زیادہ تو نہیں آتا لیکن تھوڑا بہت آ جاتا ہم اچھا لگتا ہے دیکھنے میں سارے عورتیں کرتی ہے کچھ شوق سے کرتی ہے کسی کو انکم کم رہتا ہے اس کی وجہ سے کرتی ہے اپنے گھر میں تکلیف رہتا ہے اس وجہ سے کرتی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچہ کو بھی سکھاتی ہے دیکھتے ہیں بہت سارے لڑکی آتی ہے ٹیم پر آتی ہے اپنا سیکھتی ہے جاتی ہے اچھا لگتا ہے چھوٹے چھوٹے کپڑا بناتی ہے اس کے بعد سوٹ سلتی ہے سلوار سلتی ہے اپنا جو ہوتا ہے کر پاتی ہے ہم دیکھتے ہیں اچھا لگتا ہے ان کو تو نہیں آتا اور بہت اچھا لگتا ہے اپنا سب کام ہو یا کچھ بھی ہو سب کچھ کر لیتی ہے اچھا